हलो डॉक्टर हरीश था ॻाल्हायो हा डॉक्टर मां रेखा डुडेजा थी ॻाल्हायां त डॉक्टर मूंखे आहे न थोरो कोरोना थो लॻे की मूंखे कोरोना जो सिम्पटम्स था ॾिसण अचनि मूंखे जाम कफ थो थिए गले में सूर मथे में सूर थो पए बसि थोरे टाईम लाइ मूंखे उहे सभु थोरे टाईम लाइ राति जो जाम थो थिए ऐं ॾींहं जो थोरो नथो थिए त राति जो जाम थो लॻे कफ रुकिजे ई नथो

अच्छा

अच्छा डॉक्टर ॾप जी ॻाल्हि त न आहे न जाम ॾप तो थे ईअं त न आहेहे की एडमिट थियणो पवंदो जाम सीवियर न थी वञे जाम बीमार न थी वञां मुंहिंजी भेण बि हुन अलगि रूम में थी रहे उनखे त मुंहिंजी भेण खे बि थोरो ज्यादा थो थिए असां ॿई अलगि अलगि रूम में आहियूं त मूंखे डपु थो थिए मां किचिन में वञा की न न कम कयां की न कहिंखे टच कयां की न कयां अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं डॉक्टर कहिड़ी गोरी कहिड़ी दवाई मतिलब हीअ त होम रेमेडीस मतिलब सभु घरु जा तरीक़ा आहिनि न त थोरो घरेलु नुस्खो आहे इह सभु त ॿाहिरि जी कहिड़ी दवाइ वठां मां टैबलेट

हा मूंखे बि इहेई थो थिए सर्दी आहे थोड़ो मथे में सूर ई आहे कफ हा अच्छा ही सभु घणां ॾींहं करे ॾिसां डॉक्टर गरम पाणी घर में घणां टाइम पीआं हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿियो अच्छा अच्छा ऐं खाधे ते कुझु आहे की इहो खाधो न खाइणो आहे मिर्चनि वारो या तेल जो अच्छा ओॿारे के मतिलबु बॉइल खाइयां कुझु बि असां रोटी या चांवर ता खाई सघूं मतिलबु रोटी खाइयां चांवर खाइयां अच्छा ठीकु आहे मां हे सभु कयां थी हा ठीकु आहे मां एतिरो करे डिसां थी रीलीफ अगरि ठीकु थी वियमिन त मां तव्हां वटि अचां थी ठीकु आहे जय झूलेलाल हा